ہمارے علاقے میں تقریباً کافی جگہ ٹیلر کا کام ہوتا درزی کا کام ہوتا ہے کڑھا کپڑوں پہ کڑھائی کا کام ہوتا ہے پہلے ہاتھ سے کڑھائی کرتے تھے اب مشینیں آ گئی ہیں مشینوں کے ذریعہ کام کڑھائی ہوتا ہے سلائی ہوتی ہے

پروڈکٹ کو اور آسانی سے بیچ سکتے ہیں